بچپن کی یادوں میں سب سے پسندیدہ یادوں میں سے ایک پندرہ اگست پر ہونے والی پتنگ بازی ہے جس کے لئے ہفتے بھر سے ہم لوگ تیاری کرنا چالو کر دیا کرتے تھے اور دوسری یاد ہے جو پندرہ اگست پہ ہم لال قلعے پہ اکٹھے ہو کے اسکول کی طرف سے پردھان منتری کا بھاشن سنتے تھے